हरी ओम हा दादा मूंखे कर्ज़ वठणो आहे मूंखे मशीन लाइ नईं मशीन वठणी आहे हा मूंखे फ़रसाण पैकिंग मुंहिंजो फ़रसाण जो कमु आहे हा फ़रसाण पैकिंग जो हींअर उल्हासनगर में

मूंखे आहिनि पहिरियों खां ॿ मशीनूं पर मूंखे कमु वधाइणो आहे उन जे हिसाब सां मूंखे नओं कर्ज़ खपंदो हो मशीन लाइ तव्हां ॿुधाए सघंदा आहियो न न पहिरियों दफ़ो थो वठां ह्मम हा

ओके

हा आहिनि आहिनि सभु आहिनि ह हा मिली वेंदो हा मिली वेंदो

जी जंहिं में जंहिं में घटि वियाजु हुजे उहा स्कीम ॿुधायो

डाक्यूमेंटस लॻंदा पैन कार्ड आधार कार्ड फोटो लॻंदो

हिन घणा घणो प्रोसीजर आहे इन जो मन घणा ॾींहं लॻंदा टे ॾींहं

ॾिठी आहे मशीन न मां मशीन ॾिठी आहे हा

ठीक आहे उहा डेढ लख जी आहे

हा हा

ठीक आहे

ठीक आहे मां सब्मिट सभु करे थो छॾियांव जमा करे थो छॾियांव

ज़रूर ज़रूर सभिनी खे ॿुधाइंदोमांव